रामवतार ढाबे से बात कर रहे हैं जो रजतपथ मध्य मार्ग पर है हनुमान मंदिर के बगल में अच्छा भैया एक मुझे खाना ऑर्डर करना है मटर पनीर वेज रायता दाल मखनी पाँच रोटी ये मानसरोवर है न महारानी उसके पास ए पैंतालीस माँग्यवास युगांतर स्कूल के पास